स्वास्थ व्यवस्थाके सुधार हेतु हम अहाँकेॅं ई सलाह दए सकैत छी कि स्वास्थ व्यवस्थामे आइ काल्हिके डॉक्टर जे छै ओसब बस पीछा बस पैसाके पीछा भागै छै बस मरीज सब आबै छै ओ सबके किछो सऽ किछो कहि कऽ बस पैसा ऐंठैत रहै छै आओर आइ काल्हिके स्वास्थ व्यवस्थामे होस्पीटल सबमे बेड सबके कमी बहुत चीजके कमी होइ छै आओर ई सऽ मरीज सबके जगह नहि मिलै छै इएह सॅं मरीज सब ऐसेही मरि जाइ छै आओर आइ काल्हिके होस्पीटल मे छै बस घूस तूस लायकऽ कोइ काम नहि होइ छै आओर डॉक्टर जे छै ने जादा घूस तूस पर डॉक्टर बनि कऽ किछु किछु करि कऽ डॉक्टर बनि जाइ छै बस इलाज नहि करै छै कोनो मरीज सबके आओर आइ काल्हिके अस्पतालमे बस ऐसे ही होइ छै अस्पतालमे बिजली के कमी कभी कभी बहुत इमरजेंसी ओपरेशन के समय भी लाइट कटि जाइ छै जाहिसॅं मरीजके मौत भय जाइ छै ई सब व्यवस्था स्वास्थ व्यवस्थामे बहुत खराब यऽ ई सब सुधार करै के जरुरी यऽ बिजली पानीके व्यवस्था आओर रहन सहनके व्यवस्था ई सब आइ काल्हिके हॉस्पिटल अस्पतालमे ई सबके कमी यऽ ई सब के पूर्ति भय जाय आओर डॉक्टर सब सही सऽ रहथि तऽ मरीज के इलाज अच्छा सऽ होइ छै आओर कोइ नहि मरै छै